जय झूलेलाल साईं इंडियन एयरलाइंस जे ऑफ़िस में ॻाल्हाइ रहियो आहियां हा दादा चओ इंडियन एयरलाइंस जी ऑफ़िस आहे मां तव्हांजी कहिड़ी सेवा करियां साईं मां टिकट बुक कई आहे बम्बईअ खां दुबईअ जी उन में तव्हां जेका मूंखे सीट ॾिनी आहे उहा सीट जेका आहे सां इंजन जे पासे जी आहे छो जो मां अकसर सफ़रु कंदो रहंदो आहियां त इंजन जे पासे में हुअण सां आवाज़ु एतिरो ईंदो आहे ऐं नॉइस पॉल्यूशन थींदो आहे जंहिं करे मां तव्हांखे गुज़ारिश करियां थो त मुंहिंजी सीट जेका आहे इंजण खां परे करे विच में कई वञे जीअं मूंखे सफ़रु करण में आसानी थिए मां तव्हांखे ईअं गुज़ारिश करियां थो वरी वरी मुंहिंजी उमिरि जो लिहाज़ु रखो साईं ऐं मुंहिंजी सीट जेका आहे सां उन इंजण जे आवाज़ खां परियां करे विच ते रखी मूंखे उहो मुआवक मुआवत करायो जीअं मुंहिंजो सफ़रु आसान थिए मुंहिंजी सीट जो नंबर बदिली कयो महिरबानी कंदा मुंहिंजी इन गुज़ारिश ते ध्यानु कंदा जय झूलेलाल